डॉक्टर संजय सर बात कर रहें हैं नमस्ते सर सर मैं मोहिनी बोल रही हूँ आपकी पुरानी पेशेंट सर मेरा सिर दुख रहा है जी सर एक हफ़्ते से दुख रहा है मेरा जी सर सर वो मैंने खा लिए हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा है जी सर आज है ना मेरा ऑफिस का काम था आज मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ कंप्यूटर पर छः सात घंटे से काम कर रही हूँ मतलब ब्रेक नहीं लिया है मैंने हो सकता है सर

जी सर जी सर जी सर थैंक यू सर सर मैं आती हूँ ठीक है थैंक यू जी सर जी सर थैंक यू सर मैं आती हूँ शाम जी सर थैंक यू सर